रोजीरोटी लेल एखन हम हम विद्यार्थी छी एखन हम पढ़िते छिए तऽ हम एखन छोट छोट बच्चा अठमा तकके बच्चासबके पढ़ाबै छी आओर जतऽ तक बात अइ जे ई करियरके रास्ता हम कोना तय केलहुँ तऽ ई हमर करियर छेबे नहि करी एखनो हम अपन करियरके पाबैके रस्तेमे छी ई ओकर एकटा पड़ाव अछि ताकि हम अपन किछु कमाइ कऽ कऽ अपन पढ़ाइके खरचा निकालि सकी आओर जतऽ तक करियरके बात छै तऽ हम शिक्षामे जुड़ैलए तऽ चाहै छिए मास्टर बनैलए चाहै छिए लेकिन छोटका बच्चाके मास्टर बनैलए नहि चाहै छिए छोट बच्चाके पढ़ाएब दुनियाके सबसँ भारी काज होइए आओर हमरा आगाँ जाकऽ लेक्चर लेक्चरर प्रोफेसरके अपन करियरके रूपमे एस्टै बनबैलए चाहै छिए आओर अभी हम ओकरे तैआरी करै छिए नेटके पेपरके आओर आओर एखन हम ओकर जतेक भी सिलेबस छै तकर तैआरी करै छिए आओर हम संस्कृत पढ़ै छिए तऽ संस्कृत हमर ऑनर्स छिए प्रतिष्ठा विषय छिए तऽ ओकर हम जतेक भी सिलेबस छै संस्कृतसँ रिलेटेड नेट जे आर एफ के तकर हम तैआरी करै छी आओर एखन तऽ हम रोजीरोटी लेल सिर्फ छोट छोट बच्चासबके पढ़ाबै छिए जकरा पढ़ाबैमे बड्ड मेहनति छै छोट बच्चाके छोट छोट चीज सिखाबैमे आओर अगर एकरा अहाँ छोटसनके करियर मानिऔ तऽ एतऽ तक पहुँचैमे हमरा बेसी मेहनति नहि करऽ पड़लै हमर आसपड़ोसमे जतेक भी छोट छोट बच्चा छै या परिवार छै ओ हमरा एप्रोच हमरा पुछलखिन जे अहाँ पढ़ा सकै छिए तऽ हम कहलिए किएक नहि एहिठाम बैसल छिए एहिसँ नीक कनि काल पढ़ाइए देल जाए तऽ हम छोट छोट बच्चासबके पढ़बै छिए एखन हम सात आठ टा बच्चाके पढ़ाबै छी जाहिमे किछु बच्चा पहिले दुसराके छै किछु अठमोके छै आओर